हाँ जी बोलिए कौन जी जी अच्छा तो

जी जी तो ऐक्चुली ये पीछे साइड या आगे साइड अच्छा अच्छ चक्कर वग़ैरह भी आती है क्या अच्छा वोमिटिंग आ रही है तो आपको देखाना पड़ेगा और आना पड़ेगा लेकिन अपोइनमेंट लेनी पड़ेगी पहले मेरा क्लीनिक का समय है दो से छः नहीं नहीं वो क्या है ना वो सिर की प्रोब्लम है ना तो उसके लिए ना आपको देखाना पड़ेगा पहले उसकी उसी के बाद मैं आपको बता सकता हूँ ना कि क्या मेडीशन लेनी है क्या नहीं

जी जी अच्छा हीमोग्लेबिन आ गया हाँ हाँ बिल्कुल कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा बस आप आप बाहर हैं ना अभी तो तो एक काम करिए ना आप तो आप दो दिन बाद आइए अपोइनमेंट लीजिए आप चेकअप वग़ैरह कराइए आपको हो जाएगा सब

बहुत ही ज़्यादा प्रोब्लम हो रही है तो एक काम करिएगा आप के आस पास कोई मेडिकल हो अगर जी तो वो आप मेडिकल पर जा कर आप बोलिए वो मेडिकल वाला आपको दे देगा मेडिशिन बिल्कुल ठीक है ओके ओके ओके कोई नहीं